जेनाकि हमसभ कहि सकै छियै कि हमर सभकऽ स्थानीय काम कोइ भी महिला भै गेलै ओकरा स्थानीय काम करैके लिए बहुत रोक लगाएल जा रहल छै ओकरा घरसँ बाहर नहि निकलल जाइ दिअऽ जाइ छै जेकर वजहसँ ओकरा महिला कऽ अपन आजादी खुद नहि पाबि आजादी नहि मिल पाए रहल छै जेकरासँ हमसभ कहि सकै छियै कि महिला कऽ बहुत अधीन राखल जाइ छै ना ओकर शिक्षा व्यवस्था अच्छा करल दए छै नऽ ओकरा पढ़ाबै लिखाबै छै काहेकि अगर कहल जाइ छै हमरसभक समाजमे कि अगर औरत घरसँ बाहर निकलि गेलै तऽ ओ गलत काम करै छै या किछु भी एना कए कऽ औरत कऽ हीन समझल जाइ छै जेकरासँ हमसभक बहुत चुनौतियो कऽ चुनौतियोके सामना करैके बाद हमसभ ई आजादी मिल सकै छै लोक कऽ ताना समाजिक स्तरसँ हीन समझल जाना इएह सभसँ औरत कऽ जे छै बहुत पिछड़ा आइ काल्हि औरत पहिलेके अपेक्षा अभी तऽ औरतके स्थिति ठीक छै काहे कि पहिले तऽ औरत सभके बहुत हीन समझल जाइ छलै जेकरासँ हम कहि सकै छियै कि अभीके स्थितिमे अभी औरतके जीवनमे बहुत सुधार भेल छै जेकरासँ बहुत अच्छा लागि रहल छै कि हमरा सभके एते आजादी मिलै छै हमसभ पढ़ि लिख पाबै छियै लेकिन ई सभ आजादी हमरा सभकऽ बहुत चुनौतिये कऽ सामना करनेके बाद मिलल छै एकरा सभमे कते महिला बहुत सारा दिक्कत झेलल छै ओकर बाद हमरा सभकऽ ई आजादी प्राप्त भेल छै